नमस्ते सर सर आप बसंत सिनेमा घर से बोल रहे हैं सर हाँ सर मुझे तीन दोस्तों का एक मूवी देखने का टिकट चाहिए था सर हम सर यू पी से बोल रहे हैं बहरावा से बोल रहे हैं सर सर यह ज़िम्मा मूवी का टिकट चाहिए तीन दोस्तों के साथ देखना है सर यह तीनों का प्राइज बता दीजिए सर जी सर जी जी सर जी जी सर यह तीन सौ का जो ए सी का है सर उसको बुक कर दीजिए तीन दोस्तों का सर हाँ सर हम एक घंटे में आएँगे सर यह आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न और खाने के और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सर जी जी सर और सर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर थिएटर के अंदर सर जो आपके यहाँ जो सिनेमा घर में जो सर पर्दा लगा होगा उसमें मूवियाँ सही दिखेगी ना सर जी मुझे सर अगर मैं तीन सौ का टिकट बुक कराऊँ ए सी का तो मुझे सर सिर्फ़ एच डी में देखना है सर कोई ऑफर चल रहा है डिस्काउंट वगैराह मिलेगा सर सर डिस्काउंट वगैराह कुछ सर ऑफर

सर आपके सिनेमा घर में सबसे महंगी टिकट हमने बुक की है सर तो उसके लिए आप कुछ तो आफर करिए सर और सर यह जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैराह है यह सर मुझे यह सिर्फ़ फ्रेश चाहिए डेट एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए और सर किसी भी प्रकार का कोई ऑफर हो तो बताइए और यह सर जो मूवी मुझे ज़िम्मा देखना है तो आपके आपके दिन में चलेगा ना सर आज के समय में हाँ सर मुझे हाँ सर मुझे सिर्फ़ एच डी में ही देखना है ठीक है नमस्ते सर